डाक घरु जंहिंमें असी चङो टाइम लाइन में बीही करे पंहिंजो टाइम ॾेई करे अऊं पांजो पटिकूलर टाइमिंग जे हिसाब सां असां हुते वेंदा हुआसीं उहो टाइमिंग प्लस सिका जेके असांजे बचपन जी फिलिंग सां गॾु जुड़ियल हूंदा आहिनि पथर जेके असां पंहिंजे इतिहास सां गॾु हली करे खणी खणी हलंदा आहियूं उन सभिनी खे अॼु ऐं हिकु अलॻि यादुनि सां जोड़ी करे हलंदा आहियूं अॼु हुननि खे डिजीटल इंडिया सां जोड़े करे उन खे ई पेमेंट सां गॾु जोड़े वियो आहे जेके असां उन्हनि सभिनी डाक घरनि जी जेकी नंढी नंढियूं ख़ुशियूं हुयूं असांजा बचपन जा भली चाहे टाइम वेंदो पर उन्हनि सां जेकी जुड़ियल ख़ुशी हुयूं असांजी यादूं अॼु बि हुननि सां जुड़ियलु आहियूं हमेशा जुड़ियल रहंदासीं